बिहार बिहारमे जे छै ने मतलब बिहार बिहार है पूर्णिया जिला पड़ै छै पूर्णिया जिलामे बहुत सारा हॉस्पिटल छै मतलब स्वक्छ सेवा छै संस्थान छै आओर ओकरामे तरह तरहकेँ बच्चा सब छै हड्डीके हलै पैर कहलियै मतलबमे रखिऔ तऽ ओकरो डॉक्टर छै आँखिके छै कानके छै नाकके भी छै मतलब सब देहमे जेतना भी मतलब छै ने रोग सबके डॉक्टर छै वहाँ पर अभी जे छै जे छनि जे छै नहि तेकरा बहुत मतलब खुदसँ मतलब किए लगतै ऑफ़लाइन मतलब घरोमे हरदम हटियामे जबतक काम करै छै ई अच्छासँ मतलब चिबाएल करै छै यहाँकेडॉक्टर बहुत बेहतरीन छै लोग बाहर बाहर छै यहाँ पर काम करय मतलब इलाज कराबै लऽ आबै छै पुर्णियामे अहाँ सब भी आउ एकबार इलाज कराबु मतलब जब बेगुसराय होलै सारण होय गेलै बक्सर होइ गेलै दरभङ्गा होए गेलै भोजपुर होय गेलै अलग अलग जिलासँ अलग अलग एरियासँ मतलब पुर्णियामे सब इलाज कराबै लऽ आबै छै किछु काम इन्टरनेटके द्वारा भी होल जाइ छै जे छै कि कोइ भी सामान मंगेनाय छै कोइ मेडिकल मेडिकल किट मंगाबै छै जैसे कि दवाइ जे दवाइ डाक्टरके पास नहि छै ओ मतलब इन्टरनेटके द्वारा मंगाय लै छै ऑनलाइन मतलब ऑडर करै छै चलि आबै छै ठीक ने तऽ ऑनलाइन जब ऑडर करै छै समान सब आबै छै तब जे छै दवाइ या सुई होइ गेलै रुई हो गेलै हर चीज मतलब तरह तरहके मेडिसीन दवाइ हर किछु आबए छै चाहे यहाँ पर पेशेंटके लिए जे मतलब रोगी केलिए बहुत अच्छा अच्छा तरहकेँ सुविधा भी छै सरकारी अस्पतालमे बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ चीज रहैत छै मतलब हेल्थ केयर लिए बहुत बढ़िआँ चीज छै साफ सुथड़ा दै छै स्वक्ष रहै छै हर तरफ नालाके पानी इधर उधर नहि रहैत छै किएकि कीड़ा कीड़ी सब एक भी कही भी नजर नहि आबैत छै आओर ई सब बहुत बढ़िआँसँ मेंटेन भी करैत छै सरकारी हस्पताल सरकारी अस्पतालमे जे छै ने बहुत बढ़िआँसँ डॉक्टर इलाज कराए के आओर जे जे मतलब कइसनो रोगी रहै ने ओ सबकेँ मतलब बढ़िआँसँ इलाज करि कऽ ओकरा घर भेज देल जाइत छै आओर ऑनलाइन ऑनलाइन थोड़ी छै जे समान जेकर जेकर जेकरा जे समयके समान देलियै ओ समान ऑनलाइन आर्डर करिके मंगाओल जाइत छैक